न हीअंर त मां कंहिंखां न सिखो आहे मां पाण ई ॾिसी ॾिसी करे टीवी ते हेॾे होॾे यूट्यूब ते ॾिसी करे सिखो आहे मूंखे डांस करण जो ॾाढो ई शौक़ु आहे मूंखे सुठो लॻंदो आहे डांस करणु मुंहिंजी हॉबी आहे डांस करणु मां घर ते स्कूल ते कॉम्पीटिशन ते हेॾे होॾे परफॉम कियो आहे मूंखे ट्रोफी बि मिली आहे डांस करण जी मां अपने मां मुंहिंजे ख़ाली वक़्त ते डांस कंदी आहियां मुंहिंजे मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे मां अपने बा मां पंहिंजे भाउ जी सगाई ते डांस करियो कयो हुओ मां पाण मां पाण स्टैप्स पंहिंजे नाल ई ठाहियो आहे और मुंहिंजी भेण ने मुंहिंजी भेण ने बि भेण खे बि सिखायो मु मुंहिंजी भेण ने मुंहिंजी भेण ने मुंहिंजी भेण मूंसां गॾु मूं सां गॾु कयो आहे डांस मुंहिंजी भाउ जे मुंहिंजे भाउ जे सगाई ते असां बि असां ॿई मिलकर डांस कयो आहे और और स्कूल में डांस कयो आहे और सभिनि सभिनि अने तारीफ़ की हुई आहे असांजी मूंखे सुठो लॻंदो आहे मूंखे स्कूल में बि ट्रोफी मिली हुई म मूंखे घरु कॉम्पटिशन ते बि ट्रोफी मिली हुई घर जे पास